किसान खेती ॿाड़ी करे पंहिंजो जीवन जो पालन पोषण कंदो आहे असांजे कच्छ में मुख्य जेको उत्पादन आहे मूंगफली बाजरा आहे अॼु किसान खे पंहिंजो आईंदो जेको मिलिणो खपे उहा मिलंदो कोन्हे जीअं की सम्झो की न ॾह रुपया मूंगफली आहे त उहो वीह रुपया होलसेल वटि वेंदी आहे पोइ रीटेल वटि वेंदी आहे उन करे हिसाब सां असांजे किसाननि खे पंहिंजो जेको बि आईंदो आहे हू बराबरि मिलंदो कोन्हे जेका बि भई साइन किसान खे बराबरि मिलंदा कोन आहिनि असांजो किसान इन जे करे ग़रीब आहे छाकाणि की हुन खे पंहिंजो आईंदो बराबरि मिले कोन थो जीअं की अलॻि अलॻि शयूं आहिनि टमाटर टमाटर जो उत्पादन थिए थो टमाटर वीह रुपया किलो अगर किसान उत्पादन करे थो होलसेलर वठे थो होलसेलर पंहिंजे हिसाब सां विकिणे थो पोइ रिटेलर वटि वेंदो पोइ उन हिसाब सां किसान खे पंहिंजो बराबरि पैसा मिलनि कोन था ॿियों ई आहे की किसान जी जेकी सुविधाऊं आहिनि असांजे प्रधानमंत्री जे हितो की भाई हर साल इहो असांजी मूं जेकी बि ई आहे न असां स्किमूं ॾियूं था उन जो लाभु वठो ऐं किसान खे मिले थी उहा बि केॾी केॾी महिल मिली थी केॾी महिल नथी मिले